हमर इलाकामे एथलीट्सके लिए अन्तर्राष्ट्रीय खेल एलो छै अन्तर्राष्ट्रीय जेकि बहुत ओकरामे जॉइनिंग अभी शुरूए भेल छै जकरासँ कि बहुत सारा पालन भी करल जाइ छै जेनाकि दौड़मे सुबहसँ ही चारि बजेसँ ही आबैके स्टेडियममे दौड़ लगाएल जाइ छै आओर स्टेडियम सुनै छिए छै बनि रहल छै धमदाहामे भी बनि रहल छै किरकेट स्टेडियम जकरासँ कि स्टेट लेवलपर क्रिकेट खेलल जेतै आओर एथलीटके लिए तऽ पूर्णियामे अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एथलीट स्टेडियम बनि रहलऽ छै जकरासँ कि बहुत छात्र या लोकके सुविधा हेतै जकराकि अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवलपर जीतके मेडल एतै मेडल कुछ जीतिकऽ अएलो छै पूर्णिया जिला लेवलके दू मेडल जितल छै